मैंने अपनी पढ़ाई जो है दसवीं क्लास तक तो अपने गांव के ही स्कूल में की थी वहाँ पे भी मैं रोज़ ही पढ़ने जाता था एक पहली क्लास से और दसवीं क्लास तक तो मैंने गांव में ही पढ़ाई की थी मेरा स्कूल में भी व्यवहार अच्छा था मैं रोज़ पढ़ने जाता था और वहाँ पे टाइम के हिसाब से ही छुट्टी में ही घर वापस आता था तो उसके बाद मैंने ग्यारवी जो है बाहर दूसरे गांव के स्कूल से की थी फिर मैंने बारवीं क्लास जो है सीनियर श्री महावीर जी से की थी फिर मैंने बी ए जो ग्रेजुएट है स्नातक की पढ़ाई की है वो दौसा ज़िले से की थी वहाँ पे भी कॉलेज में भी मेरा अच्छा व्यवहार रहा था मैंने वहाँ पे बहुत लगन के साथ में पढ़ाई की थी निरंतर मैं क्लास जाता था और स्कूल के टीचर भी बहुत खुश थे उससे